हलो जी जी बोलिए अच्छा अच्छा कहाँ जाना है आपको अरे बिल्कुल हमारे पास तो सब तरह की गाड़ी मिल जाएगी आपको कहाँ दुनिया में घुमा देंगे हम आपको हमारी ट्रैवल एजेंसी एकदम अच्छा अच्छा जी जी ठीक है ठीक है बिल्कुल आप बताइए अभी चाहिए तो अभी आपको गाड़ी मिल जाएगी कब घूमना है आपको ठीक है ठीक है बिल्कुल आप कितने लोग हैं आप लोग दस लोग हैं ठीक है ठीक है आप अपनी तरह से अपनी तरफ़ से अपनी अपनी जगह घूमने चाहेंगे कि हम भी बताएं आपको कोई जगह की आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ग्वालियर में ऐसा करके हाँ कोई बात नहीं हमारा जो ड्राइवर रहेगा वो वहीं ग्वालियर का लोकल है तो वो आपको सारी जगह घुमा देगा बस ये है की थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा वही अब ये अपना है आठ सौ रुपए घंटे के हिसाब से

और आपको ए सी वाली चाहिए कि नॉन ए सी चाहिए गाड़ी ए सी चाहिए ठीक है ठीक है और आपको हाँ क्या वैसे कोई तरह की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी आपको पूरा घुमा देगा यदि आप एक दिन में ना घूम पाएँ तो दूसरे दिन के लिए भी करवा सकते हैं गाड़ी

अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ हाँ एकदम आपको छब्बीस तारीख को सुबह मस्त छ बजे कितने टाइम चाहिए आपको ठीक है आपको सुबह छ बजे के समय में गाड़ी सामने खड़ी मिलेगी आप बस पता भेज देना उस हिसाब से देख लेंगे और थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते तो सही होता फिर भी तीस प्रतिशत पेमेंट आप कर दीजिए बाकी फिर आप घूमने के बाद कर दीजिएगा हाँ तो मैं आपको हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपको नंबर भेज देती हूँ या तो क्यू आर कोड भेज देती आप किसी भी उसके उसमें पेमेंट कर दीजिए और मुझे कॉल करके बता दीजिएगा

जी जी जी जी ठीक हैं बिल्कुल भेज दीजिए धन्यवाद